जयपुर में कुछ स्थानीय कहानियों की बात करें तो जैसे आमेर की शिला देवी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर पहले इंसानों की बलि दी जाती थी बट एक समय के बाद जैसे जैसे बलि लगती गई तो वहाँ के राजा ने आदेश दिया कि अब से इंसानों की बलि ना लग के अब से जानवरों की बलि लगेगी उस कारण जबसे जानवरों की बलि लगी तब से कहा जाता है कि माँ शिला देवी ने अपनी गर्दन एक तरफ क्रोध में आके घुमा ली थीं तब से आज तक माँ शिला की देवी की गर्दन झुकी हुई है